हेल' हेल' बायद' आं बे माबानि गावलियानिफ्राय हरदों आङो बायद' बे खाथि खालायाव मेलेरिया बेमार जासावदोंनालाय बेखौ मारै खालामबा मारै मोजां जागोन आं बेखौ सोंहरनाय जादों बायद' दे दे बायद' आं मोजां गाज्रि आं बेखौनो मारै मारै खालामबा मा मोजां जागोन आं बेखौनो सोंहरनाय जादों बायद' औ दे मा खालामबा मोजां जागोन आं बेखौनो मोजां गाज्रि सोंहरनाय जादों बायद' ए दे बायद' दे दे बायद' दे औ बेखौनो सोंहरनाय जादों बायद' दे बायद' ओमफ्राय जानाया जायाखै आरो अबयसे जोंनि गामियाव खाथि खालायाव जादों बेनिखायनो आङो मोजां गाज्रि मारै बेखौ खालामनांगौ बेखौ सोंहरनाय जादों बायद' होनबालाय औ गोजोनथों होनबालाय